ریاست ہیلتھ کیئر کے فراڈ اور رشوت کے مسائل کا حل کرنے کے لیے حکومت کئی اقدامات اٹھا رہی ہے چند کا ذکر آپ کے سامنے ہے حکومتی ادارے فراڈ کی صورت میں سخت کارروائی کرتے ہیں اور رشوت کے معاملات کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہیں مختلف میڈیا پلیٹفارمس کے ذریعے عوام کو ریاست ہیلتھ کیئر میں ممکنہ فراڈ اور رشوت کی صورت میں گورننس اور قوانین کی بہتر انفورسمنٹ کے لیے رپوٹنگ کا موقع فراہم کیا جاتا ہے عوام کو ان تشدد کی رپوٹنگ کی اہمیت اور ان کے نتیجہ میں سیاسی اور اجتماعی بے نظریت اثرات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے تعلیمی کیمپاس منعقد کیے جاتے ہے حکومت معتبر طبی شرکتوں کی چیک پوسٹ کرتی ہے اور ان کے عملہ کو رشوت یا فراڈ کے معاملات میں شامل ہونے سے روکتی ہے حکومتی ادارے اور میڈیا کیمپینوں کے ذریعے عوام کو تشدد کے خلاف ٹورس فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ فراڈ اور رشوت کے معاملات کو اعلیٰ انسانی سطح پر لے جا سکیں میڈیکل کونسل آف انڈیا ایک مستقل اور مستقل نظام کے ذریعے طبی فراہم کرتا ہے جوکہ اعلیٰ اخلاقی اور فنی معیارات کو حفظ کرتا ہے اس نے ایسے معاشرتی اور قانونی امور کے لیے اقدامت اٹھائے ہیں جو فراڈ اور رشوت کے خلاف ہوتے ہیں ان تمام اقدامات کے ذریعے ریاست ہیلتھ کیئر فراڈ اور رشوت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں